हँ हम सहरसासँ बाजैत छी हमरा काल्हि सहरसासँ दरभङ्गा एअरपोर्टपर जयबाक छै एहिलेल हमरा अहाँके गाड़ी चाही से अहाँ काल्हिखना कोनो भी स्थितिमे बारह बजे तक सहरसा आबियौ जे हम ओहिसँ पकड़ि कऽ दरभङ्गा जेबै आओर दरभङ्गा एअरपोर्टसँ बाहरके लेल प्रस्थान करबै